जी हाँ भारत में सब से ज़्यादा जाने वाले ऐतिहासिक स्थल और टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में ही है वो मैं आपको बताता हूँ सब से पहले उज्जैन जहाँ पर हमारे महाकालेश्वर जी की पूजा वो पूजा होती है और वहाँ सब से पहले सुबह भस्म आरती होती जिस भस्म आरती में एक शव को जलाने के बाद जो भस्म बचती थी उससे उससे आरती होती लेकिन अभी वो उसकी थोड़ी सी डैमेज होने लगी है वो शिवलिंग इस कारण से वो भस्म आरती की भस्म की जगह शिव किसी इंसान की भस्म की जगह कंडे की भस्म से आरती होती है दूसरी जगह ओंकारेश्वर जहाँ पर की रात में चौपर बिछाई दी जाती है बट बंद होने से पहले और फिर जब सुबह वो पट खोले जाते हैं तो वो चौपरे बिखरी बिखरी पड़ी हुई रहती है इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर शिवजी पार्वती जी डेली रात में आकर चौपर खेलते हैं तीसरी जगह पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में ही है जहाँ पर पांडव के जो एक जहाँ पर पांडवों पांडवों ने अपने लिए रहने के लिए एक छोटी सी खोद के वो बनाया था ये के टॉन्ब बनाया था उस वो वो है वहाँ में पचमढ़ी और बहुत अच्छी जगह घूमेने घुमे जाते घूमने के लिए हैं वहाँ पर और फिर हमारी आती है तीसरी जगह भेड़ाघाट जो कि नर्मदा नदी है जो नर्मदा नदी अमरकंठक से प्रकट हुई है गई है गई है गाय के मूँह से हुई है उस नदी का वहाँ से जाना है और वो बहुत बढ़िया विशाल चट्टानों के बीच से उसको फाड़ते हुए नर्मदा जी नर्मदा जाती है भेड़ाघाट नाम की जगह से